भारत में अनेक प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल है जो यात्रा करने वाले लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं ताज महल आगरा में स्थित एक प्रकार कला का उदाहरण है और ये विशेष रूप से मुग़ल सम्राट शाहजहाँ की प्रेम कथा का प्रतीक है जयपुर का अमेर फोर्ट ने भी अपने मराठी स्थापत्य एवं रचना कौशलों के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की है वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित एक प्राचीन तीर्थ स्थल है जहाँ अनेक धार्मिक रीति रिवाजों को माना जाता है इसके प्रसिद्ध घाट जैसे कि दशमेष घाट मणिकर्णिका घाट अनेक यात्रा करने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है दिल्ली का रेड फोर्ट ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है और यह एक समय मुग़ल साम्राज्य का मुख्य केंद्र था इन स्थलों के अलावा राजस्थान का उदयपुर का सिटी पैलेस केरल के बैकवाटर्स और हिमाचल प्रदेश की सिनिक ब्यूटी वाले इलाक़े भी देशभर में प्रसिद्ध हैं भारत में यात्रा करने पर विभिन्न राज्यों में स्थित ये स्थल आपको देश की रिच विरासत और सौंदर्य का अनुभव करने का अवसर प्रदान करते हैं